हाँ मेरे जीवन मे सबसे ज़्यादा महत्व समय का है क्योंकि वो समय जोकि एक बार निकल जाता है दोबारा हमें नहीं मिलता समय मतलब ये वो समय की बात की जाए तो समय ऐसा है कि जो गया हुआ समय हमें दोबारा नहीं मिल सकता और समय समय पर ही हम अपने कार्य कर सकते है जिस प्रकार बचपन का एक समय होता है और वो बचपन कभी दोबारा लौट कर के नहीं आता है इसी प्रकार समय बड़ा मूल्यवान है हमें उसकी मुझे उसकी बहुत कदर है इसी लिए मैं समय अनुसार ही सभी कार्यों को करता हूँ और समय कम बहुत ध्यान रखता हूँ और का मैं बहुत पाबंध हूँ इसलिए मुझे समय अनुसार अपने कार्य को करना और समय से लोगों से भी समय पर कार्य करवाना और समय के साथ ही चलना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उसी में खुश हूँ अगर कोई समय के विपरीत कार्य करें तो मैं उनको नापसंद करता हूँ और मैं उनको डांट भी देता हूँ और मैं उन्हे समझाता भी हूँ